जिब जुनार फिनो मोजां मोनो होनोबा आङो मोसौ मोजां मोनो सैमा मोजां मोनो मावजिखौथ' एसेबो मोजां मोनखाया आं मानो होनोबा मावजिया एखेबारे बोरैबा दुइ नामबारि सिखाव जाथारो बेदरफोरखौ ओरैनो लांदां दोननो हाया खावनानै जाजोबो खोबनानै दोनाबा सैमाया जाबाय मानसिनि गुन लायो माने सोंनाय मानाय बेफोराव मोजां मोनायाव सिखाव फैबा होसो हरो सोरबा सिनायै मानसि फैबा एखौबो सोङो माने सैमाया मोजां आरो मोसौखौ होनोबा मोसौयाथ' हासार होयो जों बेफोरखौ आबाद मावनाय फ्राव बाहायनो हायो मोसौनिफ्राय गायखेर मोनो जोंनाव मासे सैमा दंमोन दा लानायनिफ्राय सिगांनिफ्राय मोजांसिनमोन आरो सिगांनिया मोजांसिनमोन बेसारा